جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا بنانے کے لئے ہم جو ہے گیس کا یوز کرتے ہیں گیس سلنڈر کا یوز کرتے ہیں جس میں جو ہے ایل پی جی مطلب کی لکویفائیڈ پٹرولیم گیس جو ہے اس میں ڈلی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس پہ اپنا کھانا بنا سکتے ہیں گیس اسٹوو پہ اور ایل پی جی جو ہے اس پہ ہم بہت ساری کوکنگ کر سکتے ہیں اس کو جسٹ ہم جو ہے اس کو فلیم آن کر کے اس پہ کوکنگ کر نا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک طرح سے اس کے لئے ہمارے لئے فائدہ نہیں ہے ڈس ایڈوانٹج اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ایل پی جی کو کھلا چھوڑ دیں اور اس پہ فلے مطلب کہ اس کو رات بھر آن چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے جو ہے بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت وہ آکسیجن کے پریزنٹ میں جو ہے برن ہوتی ہے تو ایل پی جی کو اگر ہم اس پہ ہم کھانا بنا رہے ہیں تو ہم کو احتیاط کے ساتھ بنانا چاہیے ہم کو دیکھنا ہم کو کھانا بنانے کے بعد اس کو بند کردینا چاہیے بنا مطلب کا کھول کھولنا کھولے رہنا نہیں چاہیے اس کے لئے ہمیں یہ نقصان ہے اور ہم کو احتیاطاً کھانا بنا کے اور اس کو بند کر کے سب کر کے سب کرنا چاہیے